हमारे यहाँ जैसे खाना ओना बनाने की मतलब जो कि विधि है वो होती है तो हम लोग तो ऐसा करते हैं हाँ जो बनाना हमें आता है वो तो हम बना ही लेते हैं खाना में है जो कहीं भाग लेना हुआ तो हम भाग नहीं लेते हैं कहीं पर इसलिए कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ ना हम किए हैं हाँ बच्चे जो हैं तो कभी काल ऐसा आता है कि इन्वाएड मुबाईल है तो उस पर विडियो डाल देते हैं खाने के विषय में बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब नहीं बना पाते हैं हम लोग हम सब कुछ बना सकते हैं खाने में कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी जो मतलब होगा वो घर पर बना कर दे भी सकते हैं जो रिश्तेदार वगेरह आते हैं उनको खिला भी सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल कर भी ऐसा कर सकते हैं हमारे यहाँ बच्चे जो हैं जो कि मतलब वो कर देते हैं वो डाल देते हैं विडियो डाल देते हैं लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं करते खाने ऊने की भी बनाने में ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है अब बाहर हम लोग खाना बनाने नहीं गए हैं जैसे कोई स्कूल है या कुछ भी है तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं घर पर अपने बनाते हैं घर पर ही हमारे सब कुछ हो बाकी बाहर के लिए कुछ नहीं आगे अगर कैसी कोई मतलब आज आ भी गया तो हम कोई मतलब पीछे नहीं हट सकते बना लेते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें